السلام علیکم میرا نام سوفیہ پروین ہے اور میں ودیا پیت سے بات کر رہی ہوں مجھے ایک پانی کی ٹینکر کی ضرورت ہے دراصل آج تیرہ تاریخ کو اپنے گھر پر ایک پارٹی کی میزبانی کر رہی ہوں اور مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس پانی کم پڑ رہا ہے ہمیں فوری طور پر پانی کی ٹینکر کی ضرورت ہے ہمیں آج یعنی تیرہ کو شام وقت چار بجے تک ٹینکر چاہیے تاکہ پارٹی میں کوئی مشکل نہ ہو ڈلیوری کا مقام ودیا پیٹ اسکول کے اپوزٹ بلڈنگ ہیں ہمیں کم از کم ایک ہزار لین کا بڑا ٹینکر چاہیے تاکہ پارٹی کی ضرورت پوری ہو سکے جی ہاں ٹینکر کو ہمارے گھر کے سامنے گھر کے سامنے پارکنگ کی جگہ ہے کھڑا کیا جا سکے اور پانی براہ راست ہمارے زیر زمین ٹینکر میں ڈالا جائے ٹینکر والے کو احتیاط سے کام کرنے کی ہدایت بھی دیجیے گا کیونکہ راستہ تھوڑا تنگ ہے جی ہاں میرا نمبر ایٹ تھری فائیو زیرو ٹو سیون فور سیون زیرو نائن ہے آپ کا بہت شکریہ خدا حافظ